हेलो हम अखनसँ एक घण्टा पहिनेसँ बुक कयने छलियैए ओला हम गार्डेनिया स्क्वायर गाजियाबादसँ बाजि रहल छी ओतय ओतुका एड्रेस देने छलियै मुदा अखन तक नहि पहुँचलए तऽ कतेक काल लागत आओर अहाँकेँ एतय पहुँचैमे से हमरा कनि अहाँ बताउ फोनपर तऽ ओहि हिसाबसँ हम अगर अहाँकेँ बेसी देरी लागत तऽ हम कैन्सिल कऽ देब हम दोसर बुक कऽ लेब नहि अगर अहाँ दू मिनटके भीतर आबि जायब तऽ हम फेर इन्तजार करब अहाँके बाट ताकब